केकरो जाँघी होइ छै केकरो जाँघी जेकरा नहि रहैत छै ओकरा मछली मारैत आबै जानबे नहि करतै कतबो जाल लगाइ देतै लेकिन जाल मछली ओ नहि मारि पयतै ओ जेतै भरि दिना पानिमे जाल दैत रहतै घूमबैत रहतै जाल पकड़ि पकड़िके छानैत रहतै लेकिन ओकरा मछली एको गो नहि एतै आ जेकरा जानैत छै मछली जे हमरा आइ पकड़िके अनबै जेकरा जाँघी छै ओहए आदमी मछली मारि सकैत छै जेना हमरा छै हमे आर कोनो पानिमे अगर घुसि गेलिए तऽ पाँच गो सात गो पकड़िके हमे लै एबै नहिओ जाल छै तऽ हमे हाथोसँ पकड़िके लै एबै लादिके बूलैत रहबै पानिमे पानिमे बूलतै बूलतै हमरा गोरे तरमे चलि एलै डुबकी मारबै आ बस मछली लेनैहिए ऊपर मुँह निकलबै पानिमे मछली सब आदमीके नहि आबैत छै अथी करै लऽ हेलऽ बला पानिमे हमे मछली मारिके निकाललिए डुबकी मारिके लैके घुरलिए हन बूलते गेलिए पानिमे बूलते गेलिए हमर गोर तरमे अयलै तऽ कहलिए कि से आब ई छीकै मछलिए मछलीके कल्ला धैलिए दू दू गो मछली रहय तरमे ओहिठाम अपन मछली निकाललिए मछली निकालिके देखे ऊपर फेकने जइए पानिमे आ मछलीके आनने जइए ओहि चलते मछली सब कहै कि जे तोरा आबय छौ हमरा नहि आबैत छै कहलिए जे जाँघी अइतौ तभिए मछली तोरा अयतौ सब आदमीके होइ छिकै जे अब मछली नहि आबैत छै से मछली हमे पकड़ि लिए बहुत आदमीके मछली छै जेकरा जाँघी आबैत छै ओकरे जाँघी जाँघी रहतै तभिए मछली एतै नहि तऽ पानिमे कतबो भरि दिन्ना रहि जेतै लेकिन मछली नहि एतै जाँघिए बलाके मछली आबैत छै नहि तऽ नहि आबैत छै मछली इएह सब बात छै मछली आर बलाके सब आदमी थोड़बैए एते मछली सोचलक आदमी की ओकरा मछली आबै छै हमरा नहि आबै छै ईसब होइ छै नहि ने मछलीके मतलब भेलै मछली जेबहो पकड़ै लऽ जेबहो भरि दिना पानिमे कूदल रहलहो मछली होयबे नहि कैलऽ तऽ ओहनका मछली मारलो से फायदा नहि छै ओहनका मछली मारय गेलहुँ आ होयबो नहि कयलै मछली तऽ कथी लै गेलै आदमियो कहलक जे मछली मारै लऽ गेलै तऽ ओ मछली मारले से कोइ फायदा नहि छै इएह चलते मछली सबके नहि मारै अबै छै जेकरा मछली मारय अबै छै ओएह आदमी जाइके चाही मछली मारय लऽ गेलय घूरिके चलि एलै ओहो सब गाइरे हो जाइत छै मछली बनबैके आनैके मछली केना आनब पानि पकड़िके ऊपर या फेकबै केना की करबै ओसब जेकरा होइ जाइ छै ओएह मछली अथी करैत छै